हेलौ ए सुइस गेट खौ ए औ औ ओमफ्राय मा मा लांनांगोन बेबा ए जेखाय खबाय आरो बिदिनो खिन्था जागोन खिन्थु माबागोनना लेत जागोन एसे जानाय लोंनायबो लांफानांगोन नामा जाग्रा जुग्रा ओरैनो एवनानै लांफाला बायसै

लो औ लोगोफोरखौ औ औ खिथा जागोन एसे औ खबाय खबायखौ एसे गिदिर गिदिर लाखा नांसिगोन खबाय जेखाय

औ औ ना ना गिदिर मोनबा रानलायनांगोन एसे एसे ना गिदिरफोर मोनबा औ सासेया मोननानै माखासेआ मोनाबा लाजिनांगोन ना औ आरो नङाखि बुरजा मोनबा एवजा जायोबो ज'नो खिन्थागोन बेयो मिन्थिनाय नङादां औ औ खिन्थानाय जागोन दा दा खिन्था हरनायगोन आं ना नों खिन्था हरनोसै औ औ औ औ खिन्थागोन औ ना गुरनायावबा थिग खा खोन्था हरगोन खोन्था हरनाया ओमफ्राय खेबसेयैनो ज' ज' थांनो ना माजों थांनांगौ थाबायलांसै थाबायलांनोसै ज' ज' गोजानबो जायोना ज' ज' थाङाबा हारसा जायगाजों एसे थांनाय जायो गिनांगौ जायो नेदो नेदो जों ओंखारनायखौ नेदो जों ओंखारलांगोनखौ ओंखाम एसे जाखादो ओंखाम एसे जाखादो औ ओंखाम एसे एसे जाखानोसै दे दे